बचपन में स्कूल में पाणि वेंदा आहियूं त हुन में ड्रॉइंग पढ़ाई सां गॾु गॾु त ड्रॉइंग सब्जेक्ट बि रहंदो आहे हुन में कंदे कंदे थोरो घणो इंट्र्स्ट जाॻंदो आहे थोरी घणी रुची थी तंहिं खां पोइ धीरे धीरे थोरा वॾा थिया त क्लासिस बि जॉइन कया ड्रॉइंग जा मां हिकु ॿ त हीअं कंदे ड्रॉइंग में अञा थोरो रस मुंहिंजो वधंदो वियो पहिरीं त मुंहिंजो पसंदीदा कलाकारु एम एफ हुसैन हुओ हाणे सौरभ जोशी बि आहे